جی بالکل ٹیکنالوجی نے یوں تو ہر میدان اور ہر فلڈ میں ترقی کی ہے اور ٹیکنالوجی کی اسی ترقی اور تبدیلی نے دنیا کے سوچنے کا نظریہ ہی بدل دیا ہے جو بنیادی تبدیلیاں ہوئی ہیں ان میں سے یہ اہم ہیں جیسے آمد و رفت اور سفر کے طریقے میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے اور اس میں خاص طور پر اگر دیکھا جائے تو میٹرو ریل کا اضافہ اسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے ہی ممکن ہو پایا ہے ورنہ پہلے ہم کو دہلی میں بسوں کے ذریعے ہی کہیں آنا جانا پڑتا تھا جس سے بڑی پریشانیاں ہوتی تھیں لیکن اب میٹرو ریل کی وجہ سے اس پر پریشانیاں سے بچ چکے ہیں اور کہیں آنے جانے میں کافی آسانیاں ہو چکی ہیں خاص طور پہ سخت گرمی خاص طور پہ سخت گرمی اور سخت سردی کے موسم میں میٹرو ہمارے لیے بہت آرام دہ اور مفید ذریعہ ثابت ہوتا ہے دوسری بڑی تبدیلی جو ہم نے دیکھی ہے وہ پیسے اور رقم کی ادائیگی کے سلسلے میں آن لائن ٹرانجیکشن پہلے ہمیں اس سلسلے میں یہ وقت پیس آ وقت پیس آتی تھی کہ اگر ہم کو رقم کس کی ضرورت ہوتی تو بینک جا کر چکر لگانا پڑتا تھا اور کیس ساتھ میں رکھ کر بازار جانا ہوتا تھا جس سے ہر وقت چوری کا خطرہ بنا رہتا تھا کہ کب رقم نکل جائے لیکن آن لائن ٹرانجیکشن کی وجہ سے کافی آسانی ہو چکی ہے ہم کو اب جب رقم کی ضرورت ہو تو ہم فون کے ذریعے رقم اپنے پاس منگوا سکتے ہیں اور بھیج سکتے ہیں کہیں بھی کسی کو رقم بھیج سکتے ہیں اور اس سے بہت آرام ہوتا ہے بینک جانا نہیں پڑتا اے ٹی ایم جانا نہیں پڑتا چکر نہیں لگانا پڑتا اسی طرح سب سے بڑی تبدیلی جو ہم نے محسوس کی وہ ہم سب جانتے ہیں وہ ہے اسمارٹ فون اب کیا کہا جائے اس اسمارٹ فون کے بارے میں اس نے تو دنیا ہی بدل دی ہے اب ہم جب چاہیں جہاں چاہیں جس سے چاہیں بات کر سکتے ہیں اور اب تو ویڈیو کالنگ کے ذریعے ہم اپنے جاننے والے کو دیکھ بھی سکتے ہیں آمنے سامنے بیٹھ کے بات چیت کر سکتے ہیں اسی اسمارٹ فون کے ذریعے ہم کو اور تعلیم کے میدان میں کام کر نے والوں کو بہت آسانی ہو چکی ہے اس کا ندازہ کروانا کہ زمانے میں جب ہر اسکول و کالج بند تھے اور تعلیم کی تمام راستے بند ہو چکے تھے تو دنیا ایک کمرے میں قید ہو چکی تھی اس وقت اسی اسمارٹ فون نے اپنا کمال دکھایا اور آن لائن تعلیم کا راستہ کھلا جس سے بچوں نے بہت مدد حاصل کی اور تعلیم سے مرحوم ہونے سے بچ گئے اسی کے علاوہ بہت ساری تبدیلی ہوئیں جس کا ہم جس کا ہم قدم سا قدم پر مشاہد کرتے رہتے ہیں